جی ہیلو ہیلو جی کون بات کر رہا ہے جی ہاں میں گھومکر ٹریول ٹریول ایجنسی سے بات کر رہا ہوں بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جی ہاں کب جانا ہے سر آپ کو کشمیر ہفتے ہفتے بھر میں کوئی مطلب کتنے دن دو دن چار دن پانچ دن کچھ بتا سکتے ہیں ہے آپ فور ڈیز کے اچھا کتنے پرسن ہوں گے آپ کے ساتھ میں سنگل ہیں یا وتھ فیملی ہیں آپ جی جی

تو آپ چا چار دن بعد جانے کو ہیں آپ ہاں سر میں آپ سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے کشمیر میں ہماری ابھی سرویسز کام نہیں کر رہی ہیں اس ٹائم کوئی گاڑی نہیں ہے جو ہم آپ کو کشمیر لے جا سکیں فی الحال تو لیکن ہاں ایک کام میں کر سکتا ہوں میں آپ کو شملہ گھموا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں فیملی سے بات کرلیں اگر آپ ایگری ہیں تو میں آپ کو شملہ لے جا سکتا ہوں جی ہاں میں آپ کو شملہ کا ٹور کروا سکتا ہوں کشمیر ابھی جو ہے میں ارینج نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ کو کب جانا ہے شملہ فور ڈیز کے بعد ٹھیک ہے تو وہی پانچ لوگ ہوں گے آپ کی فیملی میں پانچ ممبر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر ہمارے یہاں جو ہے پر پرسن تھاؤزینڈ روپیز ہوتا ہے تو آپ کے پانچ لوگوں کا ہو گیا سر فائیو تھاؤزینڈ جی ٹھیک ہے تو اب جو ہے ڈیٹیلس بتا دیجیے ہاں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے یہاں ابھی آفر چل رہا ہے اس آفر کے تحت ہم آپ کا جو ایک پرسن ہے اس کے تھاؤزینڈ روپیز پورے آف کر دیں گے یعنی کہ ایک پرسن کے پورے ہنڈریڈ رپ ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے اس کا ٹریول کا جو کاسٹ ہوگا وہ مائنس ہو جائے گا تو آپ صرف چار ہزار دے دیجیے گا چار ہزار میں آپ کے پانچ بندے چلے جائیں گے جی بے فکر رہیے آپ کو جو ہے بالکل سیف ٹراویلنگ کرائی جائے گی اور جو ہے پوری پورا شملہ آپ کو بڑھیا سے گھمایا جائے گا کسی طریقے کی آپ کو کوئی دقت یا آپ کی فیملی کو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے سر آپ بے فکر رہیے آپ کو جو ہے بڑھیا سے ٹریول کرایا جائے گا کوئی آپ کو شکایت نہیں ملے گی تھینک یو سر